हाँ हेलो

वो अभी वही साढ़े तीन सौ चार सौ का किलो है अभी अरे ये ऐसा नहीं है वो होगा शायद समस्या होगा यहाँ पर मतलब जो है ना आपको पुरा मेरे यहाँ पर लेना है तो लीजिए नहीं तो पूरा अथी कोई बात नहीं है इसके लिए यहाँ पर पूरा ताज़ा मिलेगा यहाँ पर तीन सौ पॉइंट चार सौ तक यहाँ पर फिक्स है इधर हम आपको बहुत कम कर के देंगे तो साढ़े तीन सौ तक देंगे उससे कम नहीं होगा क्या है कि कि मछली का रेट जो है इतना ही रहना चाहिए और इतना नहीं रहेगा हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा बिक्री होती है इस लिए ख़ुशामत भी नहीं करेंगे आप बहुत ज़्यादा रेट अच्छा है ठीक ना आपको आप अगर शाम कैसे हम कैसे कैसे चला के बोलते हैं कैस नहीं मेरा पूरा ताज ऐसा थोड़ी ना है ऐसा थोड़ी ना है ताज़ा मछली पूरी है एक दम अब जो ताज़ा मछली का है उनको आप आप समझ लीजिए वो कल परसों मार के रखा है होगा पानी भिजा के वो इतना सस्ता अपन हटाने के लिए बस ऐसा नहीं होता होगा जी आपको दिखता होगा या अथी होगा ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई इसका तो ख़रीदी हम को पड़ा है तीन सौ रूपये तो हम कैसे आपको अढ़ाई सौ रुपये में कैसे वो बेचता होगा ऐसा थोड़ी ना होगा वो अपना लॉस लगा के नहीं नहीं हाँ ऐसा थोड़े ना होता है नहीं चलिए आप

हाँ आप मार्केटिंग करतें हैं हम मार्केट में बेचते हैं समझ गए हम इतना दिन से जो अगर बिज़नेस कर रहें तो हम नहीं जानते हैं कि किस किसका कितना भाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसे आप मलाह है लेकिन हम बिज़नेसें करते हैं हम लोगों के तो समझ लीजिए कि मतलब कि हम मेरा बिज़नेस ये है समझ गए ना ऐसा नहीं है पहले आइए दुकान पर आइए आप मिलिए हम से उसके बाद ब मांस देखिए आप वहाँ का भी देखिए मछली इधर का भी मछली देखिए जो एक दम जुएल मछली है आपको अगर लेना का मन होगा तो लीजिएगा नहीं अगर तो कोई बात ही नहीं है चाहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा क्या है मछली में अच्छा एक नहीं एक मिनत हम को समझाइए मछली मछली हुआ तो मतलब ये आप ये बताइए कि मतलब आपको मतलब पोथी मछली में या रोउ मछली में कुछ अंतर दिखता है ना भैया नहीं नहीं छोड़ दीजिए हम को नहीं बेचना है हम दुसरे से बेच लेंगे हाँ मेरा माछली बहुत ज़्यादा बिकता भी है रहने दीजिए आप लेंगे तीन सौ बीस तक हम देना चाहेंगे यही मार्केट में आइए ना आप बीच मार्केट में आइए उस गली से जो ये वाला रास्ता जाती हैं आप वहाँ पर आइए आप हम रोड पर बैठते हैं ठीक ना आप आइए ठीक है आप मिलिएगा वहाँ पर आ के हम को कॉल कीजिएगा वहाँ पर आप देखिएगा समान आपको पसंद आएगा तो ठीक है लीजिएगा की